सर सुबह मैंने सात बजे जोमेटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था इतने देर हो गई है अभी तक पिज़्ज़ा ऑर्डर घर पर कॉम्प पहुंचा नहीं है इतना देर करेंगे तो इससे अच्छा हम घर पर कुछ बना के खा सकते हैं आप के इतना लेट होने का कारण कुछ जान सकते हैं